हेल्ल' ए मा दखना मानि पाटनि ए औ औ दखनायालाय दंनाया दङ बिदिनो गोजानि दङ गोमोनि दं बाथ' रंनि दं नोंसो मा खालारखौ नांगौ ए मानोबा दामा बिदिनो सि नायै सि दङ बिदिनो फास हाजार सारि हाजार थिन हाजार आराय हाजार नों मा बादिखौ लाङो बिदिनो दङ दुइ हाजारफोरनि सारि हाजार फास हाजार बिदिनि दङ ए सारि हाजारनिखौनो दे लांफैदो

बाजाराव फैदो दखानावहाय दखानावनो दङ आङो नों दा खैथायाव फैयो फैदो

औ

औ द औ औ औ औ दे

औ दे दे दा फैदो